सांस्कृतिक प्रथा शिक्षाके अइसन प्रभाव हय कि पहिलेके लोग सब रहे तऽ बेटीके घर से बाहर नहि जाय देबे पढ़े नहि देबे कहेकि पढ़के की करबे घरके ही काज काम करेके हो लेकिन अबके जे सरकार बनलक चाहे अबके जे समाज हय सब मिलके कहे हय कि हँ लड़कीके भी पढ़ेके चाही लड़काके भी पढ़ेके चाही जितना लड़कीके अधिकार हय ओतना लड़काके भी अधिकार हय एहिके लेल अभीके समयमे लड़का से बेसी लड़किए पढ़ैया हमसब भी पढले छी हमसबके भी पप्पा पढ़ेले हतनि शिक्षा अइसन चीज हय कि अँधेरामे ज्योति जे अज्ञान आदमी हय मूर्ख आदमी हय जब तक शिक्षा ग्रहण कयलक नहि पढ़ाइ कयलक नहि तऽ बढ़त कहाँ से ओकरा ज्ञान बुद्धि होयत कहाँ से तऽ ओहे आदमी मूर्ख रह गेलक घरमे पहलेके समयमे घरके औरत सब पढ़ल लिखल हय ले नहि हय घरके आदमी सब मिलके घरेलू हिंसा कयलक दुःख देलक एहि लेल आज कलके समय हय कि सब आदमी बेटीके पढ़ाके अपन अधिकारके अपना लड़ेके व्यवस्था बनेलक अपना अधिकार से जीएके अथी बनेलक कि सब आदमी अपना हक से जीए अपना अधिकार से जीए लड़का से लड़की आगे बढ़े आओर दुनियाके नाम रौशन करे